جی میرے پسندیدہ ادیب یا شاعر فیض احمد فیض ہیں فیض احمد فیض اردو ادب کے ان گنے چنے شعرا میں سے ایک ہیں جنہوں نے نہ صرف محبت کو نئی زبان دی بلکہ ظلم وجبر کے خلاف بھی آواز بلند کی ان کی شاعری میں ایک ایسا لطیف امتزاج ملتا ہے جو حسن و عشق کی جذبات کو انقلاب کی للکار میں ڈھال دیتا ہے فیض کی نظموں اور غزلوں میں جہاں محبوب کا ذکر ملتا ہے وہیں محنت کشوں مظلوموں اور قیدیوں کا درد بھی جھلکتا ہے فیض ترقی پسند تحریک کے اہم ستون تھے اور انہوں نے نقش فریادی دست صبا زنداں نامہ جیسے شعری مجموعوں کے ذریعے اردو شاعری کو ایک نیا شعور عطا کیا ان کی زبان نرم مترنم اور دل میں اتر جانے والی ہے جو قاری کو نہ صرف متاثر کرتی ہے بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ فیض میری پسندیدہ شخصیت ہیں ایک شاعر ایک محب وطن اور ایک سچے انسان دوست